धोनी जो खिलाड़ी है वो बहुत अच्छा खेलते हैं और जो उनका जो देखे बैटिंग करते हो वो हमें बहुत मतलब उनका फैन हो चुका हूँ और बहुत अच्छे से मतलब बैटिंग ऐसे चलाते हैं कि छक्के चौके मतलब उनसे जैसा खेलने वाला भी खिलाड़ी तो हमारे अंजाद से नहीं है मगर बहुत अच्छे खेलते हैं हम लोग चाहते हैं कि जैसे गाँव घर में हम लोग हैं जो खेले लोग सोचते क्या कि हम लोग भी खेले तो उनके जैसे धोनी के जैसे हम लोग का भी नाम हो और इनसे भी कोई बेहतर से बेहतर लोग बने और अच्छे से अच्छे खिलाड़ी बने मतलब अपने इंडिया का नाम रोशन करें सचिन तेंदुलकर हो गए धोनी हो गए सचिन तेंदुलकर हो गए इनका भी है देखते हैं इनके लोग का बहुत अच्छे फैन हैं हम देखते उनका भी बैटिंग करते हुए अदरवाइज कुछ भी करते हुए देखते हैं मतलब बहुत अच्छा खेलते है ठीक है और इसमें क्या है कि उन लोगों से देखने से देखने से क्या है लोग हम लोग को सीख मिलता है हम लोग सोचते हैं कि जैसे धोनी लोग खेलते हैं क्रिकेट खेलते तो उसमें क्या है कि हम लोग को अच्छा लगता है खेलता है तो उनको देखते देखते हम लोग क्या करते हैं यहाँ गाँव घर में क्या है कि हम लोग जाते हैं और हम भी उससे प्रेस्टिक करते की ताकि हम भी ऐसे जैसे धोनी गए या सचिन तेंदुलकर हो गया ये लोग इन इनके जैसे हम भी कर सके और इनसे भी बेहतर करना चाहते हैं तो इसलिए क्या है कि हम लोग देखते हैं तो बहुत अच्छा देखते हैं बैटिंग भी अच्छे कर लेते हैं छक्का चौका अच्छी तरह से मारते हैं हम लोग क्या करते हैं देखते हैं हम भी ऐसे हुए ग्यारह टीम लेकर एक टीम बनाते हैं ग्यारह आदमी का और उसमें जाते हैं और वहाँ जाने के बाद हम लोग भी सोचते हैं कि अगर अगर धोनी है सो है इतना करके गए तो उस जगह पे हम भी है सो ऐसा कुछ करें कि हम उनसे भी बेहतर करके जाएँ इसलिए हम लोग जो है सो देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है इसलिए हम लोग भी उनका है सो बहुत अच्छा फैन हैं